घर परिवारमे जेना सब लोग एक साथ रहै छियै एनाहिते कहियो मोन भऽ गेल तऽ रोटीयो बना लेलहुॅं कहियो मोन भेल तऽ अपन पसन्दके कोनो खाने बनाय लेलहुॅं जेना कि हमरा बथुआके साग बड्ड पसन्द यऽ ओ खायके मोन करैए कहियो तरुआ बड़ पसन्द यऽ ओ बना लेलहुॅं कहियो कहियो मोन भेल जेना कि लौकी खायके तऽ कियो कियो के मोन होइ छै कि नहि हम घ्युरे खायब तऽ कहियो कहियो मन भेल तऽ बना लेलहुॅं सब परिवार मिल जुलि के बैठके संगे खाइ छी एनाहिते घर परिवारके कोनो विशेष नहि